हेल्ल' खोनाबाय औ ए औ होयो

मोननाय माने दावदै एवनाय दं आलु सप दं ओमफ्राय माबा दङ मालफवा दङ फुरि दङ बेदर दङ औ ओमफ्राय बेलेगा जेनेबाथ' ओमफ्राय माबाफोर नांगौमोन नामा नोंनो औ मोनो मोननायालाय फुङाव औ बेदर फुरि रुटि औ बेदर गोरान औ फुङावनो मोनो औ फुङावनो संखायो बेदरबाबो रुटिबाबो फुरिबाबो ओंखाम आरो जायोबा ओंखाम माइब्रा हमनायफोर मोनजायो आरो फुंनि टाइमाव औ

औ औ औ औ औ दे नों जि टाइमाव औ नों जेनेबा जि टाइमाव नांगौ बेखौ आंनो डायरेक्ट खिथाहरबानो जाबाय आरो

औ औ होम्बालाय नोङो जिकुनु बेयाव लांफैबानो जिकुनु जेखौ नांगौ बेखौनो मोनगोन आरो औ अ जाबाय ना औ देह देह होम्बा लांफैबानो जाबाय अ देह